मैं शहर में रेहती हूँ और जब भी मुझे गाँव जाना रहता है तो मेरा मुख्य उद्देश्य अपने गाँव की फसल को देखना अपने गाँव में जो खेती है वो देखना होता है मैं बहोत ही दिनों मे अपने गाँव जाती हूँ जहाँ पर मेरा पक्का मकान है और वहाँ पर हमारे दादा जी द्वारा बनाया एक कच्चा कवेली का भी मकान है और बहुत बड़ा आँगन है जहाँ पर बहोत अच्छे अच्छे प्रकार के अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए हैं और रंगोली बनाई जाती है वहाँ पर पारंपरिक तौर पर और गोबर से लिपा जाता है और चूने के द्वारा ढिग लगाई जाती है और वहाँ पर चूल्हे का खाना होता है मैं चूल्हे का खाना खाने जाती हूँ हमारी बड़ी मम्मी वहाँ पर दाल बाटी बनाती है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं मैं उसी चीज़ का आनंद उठाने गाँव जाती हूँ हमारे गाँव में बहुत बड़े बड़े सरसों के खेत होते हैं और सरसों के खेत में बहुत ही अच्छा लागता है पीला पीला सुंदर सब खेत दिखाता है और हमारे गाँव के घर में बहुत बड़ा कुआँ है जहाँ से हम रस्सी से पानी निकालते हैंऔर मुझे कुएं से पानी निकालना बहुत अच्छा लगता है तो मैं गाँव घूमने जाती हूँ वहाँ की कच्ची सड़कें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं हमारे गाँव मे बैलगाड़ी है और जब सर्दियों का मौसम आता है तो गाँव में बहुत अच्छा लागत है जब हमारी दादी माँ खाना बना रही होती हैं या मम्मी जी तो हम चूल्हे के पास बैठ कर आग से सिकाई करते हैं जिस से हमें ठंड नहीं लगती है और बहुत ही अच्छा लगता है गाँव जाना